कोनो ड्राइङ्ग किलास करना चाहिए ड्राइङ्गमे चित्र बनाबैत छियै अच्छा अच्छासँ हमरासँ सर बहुत खुश रहै ड्राइङ्गमे बहुत खुश रहै सर ड्राइङ्ग किलास करने छियै इतना की सर हमरा मेडल देलकैए बहुत किछु देलकैए चित्र बनाबै रहियै फूल बनाबै रहियै बिल्ली कुत्ता सब बनाबै रहियै जेना आओर खुद से बनाबै रहियै हमरा से सर बहुत खुश रहै बहुत खुश रहै सर ड्राइङ्ग बनाबैसँ मेडल देले छै तरह तरहके समान बनाबैत छियै बहुत किछु बनाबैत छियै बहुत चीज बना रहल छियै सर हमरा सबकेँ खुश छै प्रिँसिपल सर खुश छै तरह तरहके चित्र सब बनाके बनाबैत छियै सब खुश होइ सर मुझसे मेडल दिया है मेडल देले छै बहुत किछु देले छै चित्र बनाबैसँ इसकुलमे बहुत सा चित्र बनाबै छियै कुत्ता बिल्ली हाथी फूल ड्राइनिङ्गमे सब किछु सर हमरासँ बहुत खुश छै बहुत चीज देलए छै ड्राइङ्गसँ हमरा बहुत किछु पसन्द छै ड्राइङ्ग बनाबेसँ बहुत अच्छा लागै रहै बहुत किछु बनाबै रहियै ओ बहुत किछु बनाबै रहियै एहि सब बात किआ इसकुलमे चिपकयने छियै सब किछु बना बना कऽ ड्राइङ्ग सब सब किछु बना बना कऽ चिपकयले छियै इसकुलमे इसकुलमे बना बना कऽ बहुत सर सब खुश छै हमरासँ बहुत घर ओरमे भी बनाबै छियै चित्र सब बहुत सब किछु चिपकयने छियै बहुत सर खुश ठीक छियै सब खुश छै मम्मी पप्पा सब खुश छै हमरा ड्राइङ्गसँ सर भी खुश छै